کائنات کے بننے کے پیچھے ہی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جس کو دا بگ بینگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ہی اس کائنات میں کچھ بہت ہی خوبصورت چیزیں بھی ہیں کچھ بہت ہی ڈراؤنی چیزیں بھی ہیں اگر تاریخ کی بات کریں اور خوبصورت چیزوں کی بات کریں تو یہاں پیڑ پودے جنگل خوبصورت جنگل پھول پودے چڑیا مور جیسا خوبصورت ایک پرندہ اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت جانور جو یہاں موجود ہیں تو یہاں سے باہر نکل کر اس دنیا سے باہر نکل کر جو بلیک ہول ہے اور باقی سارے جو پلانیٹ ہیں جہاں سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے جس طریقے سے سائنسدانوں نے یہ نکالا ہے کہ وہاں زندگی نہیں ہے وہاں ہوا نہیں ہے پانی نہیں ہے تو یہ چیز سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے کی اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے تو ہم کس طریقے سے رہیں گے اور اسی طرح سے خوبصورت چیزیں ہیں اور وہ بھی زیادہ دلچسپ لگتی ہیں یہ سوچنے میں کس طریقے سے وہ خوبصورت چیزیں اور اور ہو سکتی ہیں جس طریقے سے ہم تاروں کو دیکھتے ہیں ہم وہ دیکھنے میں کتنے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور سائنسدانوں نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ اس کہ اس جگہ دنیا کے علاوہ اور بھی ایسی دنیائیں موجود ہیں اور وہاں پر بھی زندگی زندگی ہے وہاں پر بھی ہم جیسے لوگ ہیں جن کو ہم عام طور پر ایلیئن کہتے ہیں اور یہیں یہی سوچ کر دلچسپ لگتا ہے کہ ابھی فی الحال فی الحال ہندوستان نے اپنا چندریان چاند پر پہنچایا ہے جوکہ سننے میں دلچسپ لگتا ہے اور سن کر اچھا لگتا ہے